हाँ मुझे लगता है कि शिक्षित लोग अच्छे तरीके से पेश आते हैं क्योंकि शिक्षित लोग होते हैं वह एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर भी करते हैं तो वह दूसरे के सामने अभद्र व्यवहार नहीं करते और न ही अपने साथ अभद्र व्यवहार महसूस करते हैं तो जो शिक्षित लोग होते हैं वह दूसरों के सामने अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं क्योंकि यदि शिक्षित लोग ही असभ्य तरीके से लोगों के सामने पेश आएँगे तो वह समाज में शिक्षित नहीं कहलाएँगे और उन पर जब सवाल उंगली उठाएगा तो उनसे सवाल करेगा कि तुम तुम तो शिक्षित हो और शिक्षित होकर भी ऐसा करते हो तो इसलिए भी मुझे लगता है कि शिक्षित लोग हैं वह अच्छे तरीके से ही पेश आते हैं और मैंने यहाँ पर देखा भी है हमारे आसपास तो सभी शिक्षित लोग हैं उनका एक दूसरे के सामने जाना बोलना रहना सहना बहुत सब है और बहुत अच्छे तरीके से वह रहते हैं